ہیلو سر بولیے جی جی

جی

جی جی بالکل مل جائے گا اس کے علاوہ سر ہمارے پاس جو ہے چھولے بھٹورے ہی چاہیے آپ کو ناشتے میں یا کچھ اور بھی چاہیے اس کے ساتھ اور بھی چیز ہمارے پاس ہوتی ہیں اچھا لنچ میں ہمارے پاس بریانی ہوگی اور چکن قورمہ ہوگا اور آپ بتائیے کیا چاہیے آپ کو جی جی مل جائے گا مٹن قورمہ بھی مل جائے گا

ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں دونوں اویلیبل ہیں بری حیدرآبادی بھی ہے اور مراد آبادی بھی ہے میٹھے میں کیا لیں گے آپ میٹھے میں کیا لیں گے بریک فاسٹ میں ہمارے پاس جلیبی چلتی ہے چھولے بھٹورے کے ساتھ جلیبی ہاں جی بالکل ہاں دہی بھی مل جائے گی آپ آپ ایک بار ہمار ایک بار ہماری دوکان سے آپ کھائیں گے نا تو دوبارہ پھر لوٹ کر وہیں آئیں گے کیونکہ ہماری دوکان بہت مشہور دوکان ہے دور دور سے لوگ ہماری دوکان پر جو ہے ناشتے کے لیے کھانے کے لیے آتے ہیں جی بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہمارا جو ریٹ ہے بہت مناسب ریٹ ہے جی تو میں آپ کو جو ہے چھولے بھٹورے اور دہی اور جلیبی یہ بریک فاسٹ دیتا ہوں پانچ لوگوں کا آپ کو ہماری دوکان بارہ بجے تک کھلتی ہے وہ آپ پورے دن گھومیے اور شام کو کھانا کھانے کے لیے ہماری دوکان پر آئیے ٹھیک ہے سر جی ٹھیک ہے